امین آباد اسٹیشنری سے بات ہو رہی ہے جی سر میں ایک ہفتہ پہلے آپ کے پاس سے بیگ لے کر گیا تھا سر وہ بیگ بہت اچھا اِس کی کوالٹی بہت اچھی تھی اور سر اِس میں بہت سارے فیچرس تھے جیسے کہ اِس میں بیک پاکٹ تھی اور ایک چور پاکیٹ تھی اندر کی سائڈ اور سر کتابیں رکھنے کی کاپیاں رکھنے کی جگہ پین کے لیے الگ پاکیٹ تو سر وہ بیگ مجھے بہت پسند آئی تو سر میں یہ آڈر کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے مجھے کچھ چار چھ بیگ چاہیے اپنے دوستوں کے لیے تو سر مجھے تو یہ جو بیگ آپ نے دیا تھا یہ قریب پندرہ سو روپیے کا دیا تھا اور ہے بھی بہت زبردست تو سر میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے دوست لینا چاہتے ہیں کچھ بیگ آپ سے اور تو سر وہ کیا کیا ریٹ پڑ جائے گا مجھے وہ بیگ چاہیے سر اور آپ کا کیوں کہ بیگ بہت اچھا ہے تو میں آپ کے ہی شاپ سے لینا چاہتا ہوں تو میں سر کل آجاؤں گا آپ سے بیگ اُٹھا لوں گا آپ کے پاس سے آپ پلیز صحیح سے ریٹ لگا دیجیے گا